ग्रामीण खेत्रनि में सरकारी शासन जी छा कमियूं आहिनि इहो त न च चई सघिबो आहे लेकिन वरी बि सरकार पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि जे कारण सुठो ई सुठो सोचण जी कोशिशि कंदी आहे लेकिन थोरो ग्रामीण खेत्र में जेके बि असांजा अधिकारी हूंदा आहिनि उहो थोरो वञण में कीवाईंदा आहिनि जंहिंजे करे लॻदो आहे की हे ग्रामीण खेत्र खे नथा ॾिसण पर अहिड़ो आहे कोन्ह ग्रामीण खेत्रनि में कम घणेई करे थी सरकार सार्वजनिक सेवाऊं हलाए रही आहे पर्यावरण जे हुनमें बि चङो कम करे रही आहे सरकार लेकिन पर्यावरण में कुझु अहिड़ियूं कमियूं आहिनि जंहिंजे करे ग्रामीण खेत्रनि खे उहो फ़ाइदो नथो मिले उनजे करे कुझु ग्रामीण इन्हनि सां परेशानु बि थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे उहो वरी ॿिहर हिननि वटि वेंदा ई न आहिनि जंहिंसा असमानताऊं पैदा थीदियूं आहिनि अपराध थींदा आहिनि समाजिक अशांति बि रहंदी आहे ॿियो वधीक इनमें कोई कमियूं कोन्ह आहिनि